आमच्या ह्या क्षेत्रान तरे तरेची सुकणीं आसात आनी आमचो सैम बरो आसल्या कारणान हांगा सुकणीं खुबशीं येताय बी हांगा आशिल्ली कांय सुकण्यांची नांवां जीं हांव सांगूक सोदता तीं आसात बोचुड्डी बोचुड्डेक आमी बुलबुलूय म्हणटात तशेंच स्पेरो स्पेरो हाका शेरका म्हणटात मागीर कावळे आसतात कोकीळ आसा मडवण म्हणून एक पक्षी आसा सारोळ्यो आसात पोपट येतात लालगे म्हणजेच हमींग बर्ड हेय बी आमकां हांगा दिसतात तशेंच किंगफीशर होवूय पक्षी आमकां ह्या वाठरान दिसता उडपॅकर होय दिसता मागीर घोणी दिसतात वयर पळयले जाल्यार घोणी दिसतात तशेंच मोर लांडोर हेय पक्षी दिश्टी पडटात तशेंच खंयचेय जेन्ना जनावर मरता ती जनावर खावपाक जे वलचर्स येतात गीद हेय पक्षी आमकां दिश्टी पडटात तशेंच घरान पोसपी पक्षी हातून कोंबो कोंबड्यो बदकां हेय आमकां पळोवपाक मेळटा